नमस्ते सर है मुझे सर जी सर गाड़ी का कितना भाड़ा लगेगा अरे पूरी फ़ैमिली से हैं पाँच छः सात लोग मंदिर घूमने सर सर भाड़े में कुछ कम नहीं होगा सर सर भाड़ा में कथी सर भाड़ा में कुछ कम नहीं होगा नहीं ऐसा सर है ना कि सुबह नहा धो कर चले और शाम को लौट आएं जल्दी में

जी सर जल्दी रहिए तीन हज़ार से चार हज़ार तक और विवाह कुंड कर रहे होंगे यह सब तो नहीं सर हम लोग सिर्फ़ चार पाँच परिवार ख़ाली है ज्यादा नहीं हाँ

नमस्ते सर